मुंहिंजी हिकु साहेड़ी खे चित्रकारी सिखणो आहे त मूंखां पुछे पई की मां केॾे वञी सघां सिखणु त मां चयोमांसि तूं साहिबु वटि बि वञी थी सघे पई सिखणु जो तोखे हुते न सिखणु वञीणो अथई त तूं घर में वेही करे यूट्यूब चालू करे उन मां बि तूं ड्रॉइंग सिखी थी सघे सही पहिरां पहिरां तूं नंढी नंढी ड्रॉइंगू करणु सिखु पहिरां तूं हथु वेहारण सिख की तोखे कहिड़ी कीअं हथु वणे थो सुठी पेंसिल सां तूं हथु वेहारण सिखु ऐं उन में सुठी ड्रॉइंग तूं कर नंढी नंढी ड्रॉइंगुन खां तूं पहिरां चालू कर ऐं उन में बि तूं कलर जी सम्झ कि कहिड़ा कहिड़ा कलर कहिड़ी शइ में भरजंदा आहिनि अऊं स्केच पेन वापिराइणु पाणी कलर वारा वापिरणा अथई चौक वापिरणा अथई पेंसिल कलर वापिरणा अथई उहो तूं ॾिसी करे वठी अचु ऐं धीमे धीमे तूं तोखे कलर जी सम्झ बि पवंदी ऐं तूं कलर बि भरे सघंदी आहे अॻियां वञी करे तोखे न ख़बर पए त तूं साहिब वटि वञी करे साहिब खां तूं ड्रॉइंग सिखी थी सघे पई ऐं उते वञी करे बि तोखे साहिबु सभु सम्झाईंदे तोखे चोपिड़ो खपंदे पेंसिल खपंदे कलर खपंंदे तूं सभु खणी वञिजे गॾु जीअं करे तोखे कोई अॻियां वञी करे तकलीफ़ न पए ऐं कलर बि सुठा वापिरिजे पेंसिल कलर चौक कलर सभ खणी वञिजे कि कहिड़ा कलर कंहिंमें भरिजंदा तूं उहो बि सिखी सघंदी आहे